हमारे क्षेत्र में कभी कभी त्यौहार पर्वों पे कार्यक्रम होते रहते हैं इसमें लोग तमाम अधिक संख्या में के सामने लोग बाग गाते भी हैं और साज़ बाज़ के साथ में तो एक्शन भी लेते हैं थोड़ा बहुत पैर का जैसे हिलाना हाथ का इशारा करना जे हवा बनते हैं अ मटकते रहना गाना गाते समय मूवमेंट लेना थोड़ा बहुत जे हवा रहते है लेकिन अच्छे गायक कलाकार भरी बीच सभा में भी गा लेते हैं हमारे यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम थोड़े बहुत ही हो पाते हैं जैसे पर्व के त्योहार पर या किसी की शादी फंक्शन में भी तो ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं गाते समय जे कार्यक्रम चलता है ठुमका भी हल्का हल्का ठुमका लगाया हल्का ल हाथ हिलाया या मुँह का कोई एक्शन दिलाया तो जैसे हाव भाव चलते हैं गाने में बाकी तो अ गाने में रुचि रहती है वही गा पाते हैं जो साफ गाते हैं और अपने गीतों को अच्छे माध्यम से अच्छे हाव भाव के साथ में उसको प्रस्तुत करते हैं जिससे पब्लिक थोड़ी आकर्षण में आ जाती है जे हाव भाव से थोड़ा मूवमेंट रहता रहता तो गाने वाले को भी बोरियत नहीं आती अच्छा मूवमेंट चलता है जे सारी चीज हाव भाव गाने में चलते हैं